मध्य प्रदेश में ध्यान देने योग्य प्रमुख तकनीकियाँ आर्टिफ़िशल इन्टेलिजेंसी सरकारी सेवाओं में संचार और निर्णय लेने में सुधार संस्था सेवाओं में निदान और उपचार में सुधार और जैसे कि शिक्षा व्यभक्ति शिक्षण संग्रामिक का विकास कृषि में सफल प्रबंध और पुनर पुणर्गठन निर्माण ऐसे और इंटरनेट में क्या बोल सकते हैं जैसे कि अपन इस्मार्ट सिटी परियोजनाओं में बेहतर बिदुना दांव उद्घाट का विकास स्मार्ट कृषि में मध्य में जल और समधाओं का कुशल उपयोग परिवहन और यातायात प्रबंध में सुधार रहना चाहिए और इसे उपयोगिता संचालन और उपदान उपदान में वृद्धि साइबर सुरक्षा बो साइबर सुरक्षा में जैसे कि सरकारी और निजी डाटा की सुरक्षा साइबर डाटा उपरोध के निपटन के लिए सुरक्षा उपयोग विकास है डिजिटल लेन देन बेंकिंग सेवाओं के सुरक्षा ऐसा साइबर सुरक्षा के कौशल विकास और जागरुकता अभियान बिग डेटा बिग डेटा नीति निर्माण में डेटा आधारित निर्णय लेना चाहिए संस्था सेवा में रो प्रबंधित और निदान का विश्लेषण शिक्षा में क्षेत्र में प्रदर्शन और सिखाने के पर्यटन का का विश्लेषण और कृषि के उत्पादन और विपाणन डेटा का विश्लेषण मध्य प्रदेश में इन तकनीकियों के अपमा अपनाने से विकासित करने के सक्रिय रूप से काम कर रहा है इसका राज्य संग्राम प्रग्रति और विकास में योगदान मिल रहा